दाख्लि आङो लंपेन्ट गांसे बायनानै लाबोदोंमोन फिसालानो दा लंपेन्ट आनो सिफ्रा बारा दामि नङा आरो सुनायावनो रङानो ओंखारजोबबाय सिलायनिफ्राबो एखदमबारि जाखाथारा आरोखि दा आं न'आव एसे मिसिन दंखायो हिसाबै बेखौ सिलाय होफिन जोबबाय